हैलो ओला तव्हां जेका काल्ह टैक्सी मोकिली हुई मूंखे झूनागढ़ मां सूरत वञण लाइ उहा टैक्सी ॾाढी सुठी हुई हुन जो ड्राइवर जी सुविधा बि सुठी हुई जीअं की मूंखे राति जो पहुचण में देरि थी वई तंहिं हूंदे बि हुन मूंखे सुठीअ रीति ध्यानु रखी करे हुते बराबरि जॻह पहुचायो हिन लाइ तव्हांजी महिरबानी मां ॾाढी ख़ुशि थिअसि